जों आइजो आं सानो आइजोआजे हारसिं न'नि खामानिखौ मावगोन हौवा हौवाफ्राजे ओंखाम संनाय मानायाव बाहागो लाया आं बेखौ साना ओंखाम संनाय न'नि खामानि मावनाय गासिबो मानसियानो हाजोबो मानोना गासिनिबो आथिं आखाइ दंजोबो हिन्जावनि जा आथिं आखाइ दङो हौवाफ्राबो आथिं आखाइ दंखायो बेखायनो गावनि इस्सा मटे सबबाबो मावनो हायो गोसो बायदिनो सोरबा जानो इस्सा जानो हायो संनो इस्सा संनो हायो आं सानादे हिन्जाव मानसिया हारसिंनो नखरनि खामानिखौ मावगोन ओंखाम ओंख्रि संगोन बे नङा मानोना हौवाफ्राबो मावनो हायो गावनि जानाय खो गावनो बेब'स्था खालामनानै हायो आइजोखो नेबाय थाया लासेनो गावनि बिसिखो नेबाय थाया लासेनो गावनि जानायखो गावनो बानायना ला बानायनो हायो हि सुनाय हि सुनाय सेथला आरि सिबनाय बेफोरबो हौवाफोराबो मावनो हायो हिन्जावनि हाबा हिन्जावनि हारसिं हाबा नङा अमा आदार होनाय अमानि आदार बनायनाय बेफोरखोबो गासिबो आइजोनि आइजोनि समान समान हौवाफोराबो मावनो हायो गावनि इस्सानि खोथा बेखायनो इस्सा मथे मानसि हौवा हिन्जाव समानैनो हाबा मावनो हायो हौवानि खामानिखौ हौवाया मावगोन हिन्जावनि खामायानिखौ हिन्जावा मावगोन बिदि रावबो सान्नाङा नखरनि खामानिया हैवा हिन्जाव सानैबो समानै मावनानै गावनि गावनि हाबाफ्राव ओंखारनो ओंखारलांनो हायो होमबासो थाब थाब सासे मानसि आइजोखौल' नेबाय थाबा जानाय नङा आथिखालनि जुगाव हौवायाबो मावनांगोन नखरनि खामानि साह लोंनाय साह लोंनाय इस्साबा सा लोंनानै बनायनानै लोंनो हागोन बिदिनो आं सानाजे बिदिनो हौवाफ्रा माब्लाबाबो सान्नाङा ओंखाम संनाय ओंखाम इंख्रि संनाय हि जोम सुनाय अमा आदार होनाय बेफोर हिन्जावनि खामानि हिन्जावानो मावनो हायो आं मावा बिदि माब्लाबाबो सान्नाङा हौवाफोरा आरो हिन्जावफ्राबो हौवानि खामानिखौ जे मावनो हाया बिदि सान्नाङा आथिखालनि जुगाव गासैबो मानसियानो मावनो हायो सोब खामानिखोनो हाल एवनायनि बादै गासै खामानिखौ हौवानि खामानिखौ फोरखौबो आइजोफ्रा मावनो हायो आइजोनि खामानिखौबो हौवाफ्रा मावनो हायो जों गावनि गेजेरावनो बुजा बुजि थानांगोन सानैनि गेजेराव बिदिबानो संसारा थिगै जालांगोन सानफ्रामबो बिदिनो संनायफ्राव हि दानाय हि दानायफोरावबो हौवाफ्राबो हायो आइजोआबो हायो आइजोआ जा बायदि हि हा हि दानो रोङो हैवाफ्राबो बिदिनो हि दानो रोङो आथिखालनि जुगाव सानफ्रोमबो मानसियानो गासै खामानिखौबो मावनो हायो नङा माथो जाबाय दे थुना होनाय अ थु थुनाङा ब प्ले जाहागासिनो